ہمارے علاقے میں ہندو مسلم رہتے ہیں ہر مسلم ہندو سب مل کے رہتے ہیں ہمارے پرب میں جیسے کہ عید عید عید عید پہ آتے ہیں ہندو لوگ ہندو بھائی لوگ سب تو میں عید پہ اپنا مل جل کے رہتے ہیں سب بھائی بہن بھائی بھائی مل کے رہتے ہیں ہندو مسلم اور ہم بھی ہم لوگ بھی اس کے ہندو بھائی کے لوگوں پہ پرب پہ جاتے ہیں دیوالی جیسے دیوالی ہو گیا ہولی ہو گیا پر میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور وہ سب بھی آتے ہیں بقرعید ہو گیا ہم لوگ کا پرب رمضان سب ہو گیا تو اچھے سے مل جل کے رہتے ہیں آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے ہندو مسلم سب مل کے رہنا چاہیے رہتے ہیں اور بہت اچھے سے رہتے ہیں سب مل کے ہمارے علاقے میں اچھے اچھے ہیں سب بھائی لوگ سب ہندو مسلم مل کے سب بھائی بھائی ہیں